ہاں بالکل شامل ہوتے ہیں اور صحت میں تو فائدہ ہوتا ہی ہے دوڑنے سے بچے اسکول میں بہت سارے گیمس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کھیل میں حصّہ لیتے ہیں جس سے اُن کی صحت اچھی رہتی ہے اور اُن کی صحت بنے رہنے کے لیے اُنہیں کھیل کود کرنا ہی چاہیے آج کل کے موبائل گیم کھیلنے کی وجہ سے بچے نے باہر کھیلنا چھوڑ دیا ہے اور اُن کی صحت بہت زیادہ خراب ہونے لگی ہے لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا بچے بہت چُست تندرست رہتے تھے اور وہ کھیل کو اچھے من سے کھیلتے تھے باہر نکل کر کے موبائلوں پر نہیں بنے رہتے تھے وہ باہر نکل کے کبڈی کھوکھو کرکٹ بیڈمنٹن اِن سب میں سے پیاری چیزوں جیسے میں کھیلتے تھے گلی ڈنڈا لیکن اب کے بچے تو ایسا کچھ نہیں وہ بس موبائل لے کر کے روم میں پڑے رہتے ہیں اور اُس وجہ سے اُن کی صحت خراب ہوتی ہے اور اِسی وجہ سے پہلے کے لوگ زیادہ جی رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے بہت زیادہ اچھی طریقے سے باہر نکل کر کھیلتے تھے اور اب کے بچوں کی عمر اِس لیے کم ہو رہی ہے بڑے ہونے کے بعد کیونکہ وہ بس موبائل پر لگے رہتے ہیں